हम अहाँके बुजुर्ग आदमीसब जे छथि ने से ताश खेलाइ छथि कैरम बोर्ड खेलाइ छथि ओकर बाद से अहाँके देखै छिअनि जे योगासन करै छथि कतेक आदमीके देखै छिअनि जे दण्ड बैठक सेहो करै छथि घुमैत फिरैत रहै छथि सुबह शाम ओ बेसीसँ बेसी अहाँके प्रैक्टिस करै छथि कखनो किताबो अपन पढ़ै छथि तऽ एहिसब प्रकारसँ कोनो खेतीमे देखै छिअनि जे व्यायाम करैवला जे छै तऽ ओ कनि कोदारि पाड़ि लै छथि अपना स्वास्थ्यके लेल ईसब ओ बेसी करै छथिन आओर ई इएहसब प्रकार बात छै आओर कि कहब ताश तऽ खेलाइते छथिन से तऽ कहलहुँ ताश खेलाइ छथिन कैरम बोर्ड खेलाइ छथिन मानि लिअऽ जे देखलिए हँ जे बुजुर्ग आदमीसबके अहाँके टेनिस बॉल सेहो खेलाइ छथिन कैरम बोर्ड खेलाइ छथिन ओकर बाद से योगासन सब दण्ड बैठक सब करै छथि देखे छिअनि जे अनेरो देह हाथके झाड़ैत रहै छथि तऽ मानि लिअऽ इएहसब बुजुर्ग आदमीके छै मालिश तऽ करै छथि शरीरमे जे हमर ई व्यायाम छी तऽ एहिसब ढङ्गसँ देखै छिअनि जे ओ करै छथिन आओर सुबह शाम तऽ घुमबे करै छथिन देखबे करै छिअनि ईसब बुजुर्ग आदमी मिथिलाञ्चलमे अक्सरहाँ ईसब करै छथि हम जे देखे छिअनि आओर ओहि सङ्गे सङ्गे हमरोसबके प्रेरणा भेटैए तऽ हमहूँसब करै छी आओर साथे बच्चासब जे छै ओहो बच्चासबके कहै छिए जे एहिसँ ई अहाँके फाइदा अइ ई व्यायाम करू तऽ एहिसँ शरीर मजबूत हैत हड्डी मजबूत हैत आओर स्वस्थ रहब आओर एहिसँ अहाँके ब्रेनो जे रहत से स्वस्थ रहत आओर इएह बातसब छै आओर कि हम कहि सकै छी